हम अप हम अपना जीवनमे जीव जन्तुके बहुत महत्व दै छी जाहिसे कि जानवर भऽ गेल इसबके बहुत बढ़िऑं यऽ रहबाके चाही आओर इसबके पानि कहीँ कहीँ पानि भी मिलना चाही आओर अइ सबके जे छै ने हम सब जेना कि गाय भेलै भैँस भेलै हँ गाय भैँस इसबके हम बहुत पसन्द करै छी चूँकि इसब हमर ई हमर फेवरिट चीज छी हमरा गायके बछड़ाके साथ बछड़ीके साथ हम खेलै छी धूपै छी बहुत बढ़िऑं लगैए बहुत अच्छा यऽ बुझबै जितना जन जितना बछड़ा बछड़ी समझैए उतना लोग नै समझै लोगो समझैए लेकिन जे जादा लगाव रखैए ओकर जादा बात समझैए बुझैए हम सब जादा महत्व जीव जन्तुके दै छी बहुत बढ़िऑं यऽ ओकराके टाइम पर खाना दै छी खाए छै नहाबे सुना दै छी धोए दै छी आओर पानि अआर पिलाए दै छी फेर ओकरा धूप से धूप से बचाव रखै छी बहुत बढ़ियाँ यऽ देखै छी करै छी सुनै छी हमरा आरके और एकर अलावा और सबकुछ करै छी